हैलो हैलो राम राम बहन कहाँ से बोल रही हैं आप

हाँ हाँ मेरी सब्ज़ी तो बहुत ताज़ी है आप को क्या लेना है

हाँ तो ले लीजिए मेरा शॉप मेरा दुकान है खरिया बाज़ार शक्तिनगर अशोक मार्केट में मेरा लगता है आप आइए और वहाँ विजिट कर लीजिए अगर आप घर पे मंगाना चाहती है तो उसके लिए डिलेवरी चार्ज लगेगा क्या किस कौन सी सब्ज़ी चाहिए आप को मेरे पास आलू है टिंडा है गोभी है निनूआ है मिर्ची है टमाटर है हरा मटर है अच्छा आप को क्या आप को यहाँ आ के नहीं लेना है

टमाटर डेढ़ सौ रुपये किलो है आलू पचास रुपये किलो है अच्छा क्या लेना है क्या आप फिर से बता सकती हैं

गोभी लाइन बाई लाइन बताइए और फिर मैं आप को उसका रेट बता पाऊँगी गोभी का रेट है पचास रुपये हरे मटर का सौ रुपये

देख लीजिए बहन कुछ कम हो जाएगा अब आप सामने आएंगी तब ना हम कुछ करेंगे कुछ लग जाएगा मेरी सब्ज़ियाँ बहुत ही ताज़ी हैं आप को ऐसी सब्ज़ी कभी मिलेगी नहीं तो आप आइए एक बार खा के देखिए आप दुबारा ज़रूर आएंगी आप आइए एक बार खा के देखिए आप दुबारा ज़रूर आएंगी जी हमारे सब्ज़ियाँ नेचुरल तरीक़े से उगाई जाती हैं

हम मंगाते नहीं है हम ख़ुद अपने खेत में उगाते हैं वो भी दवा ना डाल के नेचुरल तरिक़े से हाँ काइट खेती भी करते हैं हम लोग

ठीक है आप आइए और ले जी सब्ज़ी ले लीजिए मेरा नाम उषा साहनी है मेरा एड्रेस आप को मैं बता दे रही हूँ खलिया बज़ार शक्तिनगर है आप चाहे तो पेमेंट मतलब फोनपे भी कर सकती हैं चाहें कैसे कर सकती हैं ठीक है नहीं आप को सब्ज़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी एक दम ताज़ी सब्ज़ी हैं एक दम बेफ़िक्र रहिए ताज़ी सब्ज़ी है आप खा के मोटी हो जाएंगी फायदे ही हो जाएँगे ठीक है ठीक है आप कहना से बोल रही है आप एड्रेस बता सकती है अपना ठीक है हम आपको डिलेवर करेंगे वहाँ पर ठीक ठीक चार्ज आप चार्ज आपका सौ रुपए है डिलेवरी का ठीक है धन्यवाद